अह माबा प्रब्लेममोन आह अह हागोन हानायालाय जोंनि एसे खाथियावथ' नै दा दुमनियाव दं आरो बै मानासखै दं दा नोंसो दा बेरायनाया बहा बेरायगोन फिसा नों दा निजा गारिजों बेरायगोन ना बागाननि गारिजों बेरायगोन आह बेनि सायाव सोनारसिगोन

अह अह दे मा अह

ओमफ्राय माब्ला फैगोन ओरैनो नुनायावथ' नों बेहाय ओरैनो डाइरेक्त बागानखौ नायथिंनो हागोन आरो बागानाव खायसे जोंनि दुमनियाव थांबाथाय जायगायावनो बानायनाय साहा बानायनाय मिलफोरखौ नायथिंनो हागोन आरो माबायदियै गायनाय जायो माबायदियै फुलिखौ लाखियो माबायदि लेबारफ्रा खामानि मावो बेफोरखौ नायनो हागोन बेयावथ' ओरैनो गोबां लेबार दं आदिबासिफोर हाजारनि सायाव लेबार थायो खानाय सोरबा मुलि होनाय सोरबा दै सारनाय सोरबा मेचिन सालायनाय सोरबा गारि ड्राइभार गोबांथार डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर लाखिनांगौ जायो बेयाव अह अह बेथ' जोंनियाथ' दा गभर्नमेन्तनिनो अह फिसा दाथ' नों गारि गैयाबानो सानसे बेरायबा नांगोन थाम रोजासो ओम अह अह गारि थाव गिदिंनाय जायो ना गोबां गुवार गिदिंनांगौ जायो ना नायथिंनाय बेरायनाय बाराथ' बिदि थाया सान्डेबाथाय खायसे नों मावनायफोरखौ नुनाय नङा सान्डेआव सान्डेआव खामानि बन्द' जायो नालाय सान्डेफोरबा थारमानि माबायो नामानो

कन्तेक्त जाबाय दं दे होनबा